विद्यापति जी मिथिलाके एक महान विभुति छलाह जिनकर पदावली आई काल्हिसँ पुर्वसँ सेहो वर्तमानमे आबि रहल अछि हुनकर गङ्गाके स्तुति एहन सुन्दर अछि जाहिमे अपन जीवनके सम्पुर्ण रहस्यके वर्णन कऽ देलखिन गङ्गा माँ सँ बार बार आग्रह करै छथिन कि हे गङ्गा माँ अहाँके पवित्र जलमे हम अपवित्र पएर जे राखि देलहुँ एहिसँ अहाँके जल दूषित भऽ गेल भविष्यमे ई अपराधके आ वर्तमानमे सेहो ई अपराधके क्षमा कऽ दिअ आ अन्तिम समयमे हमरा पुनः दर्शन दिअ राजा महाराजके दरबारमे सेहो विद्यापति अत्यन्त महत्वपुर्ण स्थान प्राप्त कयने छलाह भगवान भोले बाबा हुनका ओहिठाम उगनाके रुपमे सेहो नौकरी कऽ कऽ हुनका कृतार्थ केलखिन